हैलो दीपिका मैम बोल रहे हैं मैं आपकी कम्पनी का हेड बोल रहा हूँ हाँ मैम अपन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे गेमिन्ग कॉन्ट्रैक्ट है वह उसकी ड्यूरेशन रहेगी थ्री ईयर्स हाँ अपने को एक गेम डेवेलोप करना है उसके लिए हमें कुछ पार्टी मतलब व बन्दों को हायर करना है और जो अपने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनको शिफ्ट एक्सटेंड करने कि बताना है एक बार शिफ्ट एक्सटेंड करना है और मैम देखिए यहाँ पर जो है ना अपना यह गेमिन्ग कॉन्ट्रैक्ट बहुत इम्पोर्टेन्ट है क्योंकि इसका जो मतलब फाइनान्स जो देख रहें हैं वह बहुत बड़े मतलब डीलर हैं तो अपने को यह आर्डर मिला हमें अच्छी बात है तो अपने को उनको निराश नहीं करना है उनको अपको अच्छे से अच्छा काम कर के देना है हाँ हाँ देखिए अपने पास सात टीमें हो गई टोटल सात सेवेन तो पहली टीम होगी जो मतलब रिसर्च करेगी दूसरी टीम दूसरी टीम डेवेलपिंग टीम होगी और डेवेलपिंग में भी दो फ्रंटेन्ड और एक बैकेंड होगा ठीक है एक अब एक मतलब एक टीम टीम को लीड करेगी गाइड करेगी कहाँ से डेटा लेना है कैसे करना है और अगर अगर किसी को ग्राउंड लेबल पर किसी को कनेक्ट करना है तो वह टीम काम करेगी और बाकी मैं आपको को कोआर्डिनेट करके बता दे दूँगा कि कैसे क्या टीम काम करेगी तो मैम क्या क्या क्या इंडिया की ब्रांच यह वाला प्रोजेक्ट कर पाएगी या मैं दूसरे से कंट्री को ब्रांच को हैंड ओवर करूँ ओके ओके तो मैम आप आपके हिसाब से देखिए जो भी एलाउंस रहेगा वह तो कम्पनी इशू करेगी ही अगर अपन उसको शिफ्ट एक्शन करने का बोल रहें है तो सारी चीज़ें मिलेगी उनको जो भी वह तो आपके अंडर आएगा ओके ओके देखिए देखिए अगर वह मतलब देखिए जैसे शिफ्ट एक्सटेंड करेंगे तो पर ऑवर अपन को चार्ज देंगी ठीक है और बोनस भी मिलेगा ऊपर से और इंटरेस्ट में यह बता दीजिए अगर जो भी इस प्रोजेक्ट में अच्छा करेगा उसको नेक्स्ट इयर डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा ओके और खाने पीने का रहने का जो भी है वह कम्पनी के मेस में तो बाकी बनेगा ही और जो कुक्स रहेंगे वह तो ट्वेन्टी फोर बाई सेवेन अवेलेबल रहेंगी और देखिए यह सिर्फ़ अपने को छः महीने तक की ही प्रॉब्लम है बाकी फ़िर अपन जो टीम में आ जाएँगे तो अपन एक शिफ्ट में भी इसको ख़त्म कराएँगे वह भी अपने पास समय बहुत है तीन साल का है ना तो कुल मिलाकर अब देखो पूरी तरीके से जुटना है और काम को करना है आपस में हाँ हाँ बोनस एलाउंस मिलेगा बोनस मिलेगा सैलरी मिलेगी और अगर अगर जो बन्दा जो बन्दा डबल मतलब सिक्स ऑवर से ऊपर काम करेगा है ना एक्स्ट्रा उसको डबल सैलरी मिलेगी ऑवर्स के अकार्डिंग नहीं काउंट होगा उसका उसको डबल सैलरी मिलेगी हाँ बोनस वही एराउंड सिक्सटी लेख्स ओके ओके